क'कराझार जिल्लायाव जायगायारि हाउजिं खाबुफोरानो जादों आसाम टाइप एबा बिलडिं बे खाबुफोरा गासै जिल्लानि हाउजिं मारकेट आरो गुबै सम्पथिनि हुदाखौ जोबोरैनो मोदान होयो मानो होननानै बुङोब्ला बे खाबुफोरानो दाबसेनिफ्राय फरायफैनाय फरायसाफोरनि थाखाय मोजाङै जेखौ थानो जानो थाखाय खाबु होयो बे फिसा न' गंसेनि बेसेना थामरोजा एबा थामरोजा बाजौ सोलोंथाइ खामानि नि थाखाय थाफैनाय सुबुंफोरनि थाखाय हाउजिंनि खाबुफोरा थोजासे नोंगौ होननानै बांद्राय बुंब्लाबो बुंद्रायनाय जाया मानो होननानै बुङोब्ला गोजाननिफ्राय फरायनो थाफैनाय फरायसाफोरा हाउजिंनि हान्जाखौ खाबुफोरनि बेलायाव मोननो हायो जेरै ओंखाम संग्रा फायखाना बेजों लोगोसेनो इन्भार्टार आरो दङ फांखा बेजों लोगोसे आरो मोननो हाबावो मा मोजां माजाखो टाइल्स साजायनाय रंगिना संगिना न'फोरजों लोगोसे माब्लाबा इसि थानायखौबो नुनो मोननाय जायो बे खाबुयै फरायसाफोरा फरायोब्ला गाहामाव सोलोंथाइ लानो हायो आरो नांगौसेबां खाबुफोरखौ मोननो हादों होननानै बुंजायो जोंनि थाखाय गोजाननिफ्राय थाफैनाय फरायसाफोरा हाउजिं न'आव थानानैबो गाव गावनि सोलोंथाइखौ नांगौ बायदि खाबुफोरनि गेजेरजों जाफुंसार जानो हादों होननानै बुंनो हायो मानोना साफ्रोमबो हाउजिं दोनग्रा मालिकफोरा गाव गावनि न'नि खाबुफोरखौ नांगौ बायदि थिसनथाय होनायखौ नुनो मोननाय जादों